हां में मैडिटेशन करनी होन्नी मतलब बरीथिंग ऐक्सर्साईज प्रानयाम करनी होन्नी में एह्दे ते मतलब एह्दा बड़ा जैदा मतलब बड़ा जैदा जरूरी रोल ऐ मेरी योग प्रैक्टिस च ते मेरी जिन्दगी च बी हून अगर में अपनी गल्ल करां ते एह् ऐ कि मतलब में डेह्ल्ली बरीथिंग ऐक्सर्साईज करनी होंदी डेह्ल्ली प्रानयाम करना होंदा ते ओह्दे च योग करनी होन्नी ना जिसलै में जां तो मतलव पैह्लें में करनी गै बरीथिंग ऐक्सर्साईज ठीक ऐ पैह्लें में करना प्रानयाम गै करना में हून दिक्खो कि मिगी लाईफ च बड़ा जैदा स्ट्रैस्स ऐ लाईफ च स्ट्रैस्स जां मिगी पढ़ाई गी लेइयै स्ट्रैस्स ऐ जां होर कोई घर दी स्मस्या गी लेइयै स्ट्रैस्स ऐ जां में टैंशन बहुत जैदा कुसै बी चीज गी लेइयै मिगी मतलब बहुत जैदा स्ट्रैस्स ऐ लाईफ च बड़ी जैदा प्रावलमां जेह्ड़ियां चलदियां रौंह्दियां न ते उ'आं गै हून मतलब एह् ऐ कि जेह्ड़ा बी स्ट्रैस्स ऐ मेरी लाईफ च ते में केह् करनी होनीं कि बरीथिंग ऐक्सर्साईज करनी जेह्दे कन्नै मिगी थोह्ड़ी रिलीफ मिलग राहत मिलदा जेह्दे कन्नै मिगी ते मतलब मतलब बहुत जैदा रोल ऐ मेरी लाईफ च बी ते मेरी योग प्रैक्टिस च बी अगर में अग़जाम देन जाह्गी जां कोई बी अगज़ाम होग जां में एह्दा मतलब ऐ कि मेरी लाईफ च होना गै चाहिदा इंपार्टैंट और अगर में दुऐ परसन दुऐ आदमी कन्नै गल्ल करन बी जाह्ङ नी में उत्थै गै कंफ्यूज होई जन्नी कि में एह्दे कन्नै गल्ल करनी केह् ऐ जां फिर में डरी जन्नी होन्नी ते में जिसलै बी कोई इ'यै जेहै टाईप दा म्हौल होंदा ते उस बेल्लै में इक गैह्री सांस लैन्नी होन्नी गैह्रा साह् लेइयै फिर अपने आप गी थोह्ड़ा शांत करियै ते फिर में मतलब थोह्ड़ा स्टेबल होन्नी होन्नी फिर कोई बी कम्म होऐ ओह्दे बाद च शुरु करना ठीक ऐ ते मैडिटेशन ते में रोज गै करनी होन्नी ते मतलब ते पैह्लें ते मिगी इ'यां लगदा हा कि केह् मैडिटेशन ऐ जां केह् योग ऐ मतलब करदे गै रौंह्दे जेह्ड़ा दिक्खो करा दा टीवी पर प्रचार होआ दा फोने पर इ'यां होआ दा ते उआं होआ दा सारा इ'यै करा दे ते में सोचदी ही होंदा बी ऐ जां नेईं होंदा बड़ा इत्थै किश मैडिटेशन करियै बड़ा किश होई जाना ते इद्धर योग करियै बड़ा किश होई जाना ते इ'यां मतलब मिगी इस चीजा दा कोई बी जकीन हैनी हा पर एह् साढ़े कालेज बी वर्कशॉप होई ना आर्ट ऐंड मैडिटेशन दी उ'नें साह्नूं एह् मैडिटेशन करना सखाया उ'नें सनाया एह्दे बारे च उ'नें इक मतलब इस टाईप दा कराया कि असें पूरा फील कीता पूरी चीज गी जिसलै मतलब असें फील करियै कीता जां मतलब पूरे ध्यान कन्नै कीता फिर जाइयै मिगी पता चलेआ कि नेईं एह् मैडिटेशन जेह्ड़ी चीज ऐ जां मतलब मैडिटेशन होई गेआ कोई बी योग होई गेआ योग प्रैक्टिस जेह्ड़ी बी होई प्रानयाम होई गेआ बरीथिंग एक्सरसाइज होई सारा किश जिसलै में मतलब अपने आप उप्पर अपलाई कीतियां अपलाई बी कीतियां पर जिसलै में ध्यान लाइयै कीतियां ना फिर जाइयै में समझी कि नेईं एह्दा बौह्त जैदा प्रभाव साढ़े पर पौंदा ते अस ना कोई बी चीज ऐ योग गै तुस लाई लैओ अगर अस करदे रौंह्दे करदे रौह्गे उ'नें साह्नूं ऐसा अफैक्ट देना ना जेह्ड़ी 'यां मैंटली असें कोई अंग्जाईटी दी दोआई खा दा कोई किसै दी दोआई खा दा ते ओह् मतल ठीक ऐ अगर तुस योग करगे मतलब अंगज़ाईटी तुसें गी अंग्ज़ाईटी दा अटैक होआ दे ठीक ऐ पैनिक अटैक होआ दे जि'यां तुसेंगी ते तुस दोआई का दे ओ अगर तुस ओह्दे ताईं गै ना घैंटा दो घैंटा कड्डियै योग करा दे ओ ना जां ऐक्सर्साईज करै दे ओ मैडिटेशन करा दे ओ ना बल्लें बल्लें तुस करदे रौंह्दे करदे रौह्गे म्हीनां दो म्हीनां तिन्न म्हीनें अगर तुस इ'यां गै करदे रौह्गे ना तुसेंगी ओह्दा इन्ना इन्ना तुसेंगी फर्क ओह्दा दोआई कन्नै नी पौना जिन्ना उस दोआई कन्नै पौना क्योंकि दोआई खाह्गे दोआई दे साईड इफैक्ट बड़े जैदा नै ते योग करियै ते ओह्दा साईड इफैक्ट किश नी होना ओह्दा साईड इफैक्ट होना हून अगर तुस बरीथिंग ऐक्सर्साईज करगे तुस बोलगे तुसेंगी एह्दे कन्नै कोई साईड इफैक्ट होई गेआ ते एह्दे कन्नै ऐसी कोई गल्ल निं ऐ एह्दे कन्नै साईड इफैक्ट नेईं होंदा क्योंकि हून तुस लाई लैओ तुसें दोआई खाह्दी ते थोह्ड़ा पैनिक अटैक ते सब किश ते ठीक होई जाह्ग लेकिन हून तुस ओह्दी किन्नी दोआई खाह्गे थुआढ़े शरीर च जाइयै कुतै ना कुतै किडनियें पर इफैक्ट करग किसै पर इफैक्ट करग इफैक्ट ते ओह् करनी गै करनी ना अगर तुस पैरासिटामोल दी गै टिक्की खंदे ओ ना ओह् बी साढ़े शरीर पर इफैक्ट करदी गै करदी ऐ ते इ'यां गै अस ऐक्सरसाइज करियै किश करियै अस ठीक अगर होई सकदी ऐ ते ऐक्सर्साईज होई मैडिटेशन होई गेआ बड़ियां अच्छियां चीजां नै तुस करी सकदे बिना साईड इफैक्ट